نو لاکھ تین ہزار تین ہزار پانچ سو پانچ ہزار چھ سو چار ہزار تین سو تین ہزار چھ سو